स एप्रील दोन हजार वर्सां हांव जल्माक आयल्लें एक एप्रील दोन हजार एक म्हाजे आवय बापायच्या लग्नाचो दीस तीस सप्टेंबर दोन हजार दोन म्हाजे मांचो बड्डे एकवीस नोव्हेंबर एकोणशें णव्वद ह्या दिसा म्हज्या इश्टाचो बड्डे सतरा जुलाय दोन हजार वीस हांवें कोंकणी विशयांतल्यान बीए पास केल्ली